हिकु अहिड़े इंसान खे जेको हाणे ड्रॉइंग बसि शुरू करे ई थो पियो उन खे मां सलाह ॾियणु चाहींदसि की रुॻो पंहिंजे लक्ष्य खे फोकस करे उहो छा थो पंहिंजी ज़िंदगीअ में ठाहिण चाहे उन जे राह ते हले उन सां साण जुड़ियलु ॻाल्हियूं ॿुधे उन सां सां गुर जुड़ियलु वीडियो ॾिसे वॾनि सां परामर्श करे वॾनि सां सिखिया वठे या पंहिंजा जेके गुरू आहिनि या ॿियां साथी सुठा वारा साथी आहिनि उन्हनि खां सलाह मशवरा करे सघे थो पियो ऐं पंहिंजे हुनुर खे अॻिते वधण लाइ लॻातारि अभ्यास अभ्यास और अभ्यास ज़रूरी आहे शुरूअ में घणेईं गल्तियूं थींदियूं आहिनि पर उन गल्तीअ खां ढिघिजे न ऐं उन्हनि गल्तियुनि खां सबबि वठी करे उन खे सुठो करण जी कोशिशि करे ऐं जेतिरो अभ्यास थींदो लॻातारि अभ्यास थींदो तन्मयता सां ऐं ॾाढे ध्यान सां अगरि पंहिंजे कम में लॻियलु हूंदो त कोई बि ताक़त अहिड़ी न आहे जो उन खे पंहिंजे लक्ष्य ते पहुचण खां रोके सघे ऐं पंहिंजो जेको गुण हुओ निखारण चाहे थो निश्चित तौर ते बिल्कुलु हंड्रेड परसेंट हुओ पंहिंजे लक्ष्य खे हासिलु कंदो पंहिंजो गुण निखारे करे हिकु मुक़ाम ते पहुची करे हिकु वॾे कलाकार जे रूप में पंहिंजी पहचान ठाहे थो सघे पियो ऐं पंहिंजो नालो चमकाए थो सघे पियो